अच्छा भइया जेह्ड़े न मुर्गे एह् एह् अद्धे बमारियें कन्नै गै मरी जंदे न ते बाकी जिल्ल केईं इ'यां मरीं दे केइयें दियां लत्तां टुट्टी जंदियां तोआरदे वक्त केईं हेठ आइयै मरीं दे अद्धे बमारियें कन्नै गै मरीं दे ते ठंडा च इ'नें ई चाहिदे हीटर गरमियां च इ'नें गी चाहिदे ठंडा लाका बरखा आह्ला मौसम पानी पक्खे कूलर पूरा मतलब इ'नें गी सिस्टम चाहिदा होंदा मेरे चाचे पाए दा मुर्गे दा शेड ते जोल्लै मुर्गे होंदे उल्लै ठीक होंदा मुर्गे मरिये चलिये जां जेल्लै मतलब शेड खा'ल्ली होई जंदा मुश्क ई बड़ी होई दी होंदी उत्थें ते होर केह् सनाइये फिर मुर्गे ऐ शैल न मुर्गे पालनें ई इंदी देख भाल बी फिर शैल करियै करनी चाहिदी ञ्यानें दी देख भाल होंदी नी इ'यां करनी चाहिदी फिरी पलदे मुर्गे इ'नें ई साम्भनां पौंदा बड़े तरीके कन्नै दवाइयां शवाइयां खलानै पौंदी पानी टैमें दा फीड टैमें दी देना पौंदी इ'नें ई मतलब पूरा इ'नें ई सिस्टम जेह्ड़ा होंदा टैम टू टैम देना चाहिदा इ'नें गी